सारेआं पैह्लें मेरा जेह्का सवाल ऐ ओह् एह् ऐ कि साढ़े उधमपुर बिच उधमपुर जिले बिच कोह्कियां कोह्कियां ऐसियां क्रॉप्स न जेह्कियां बड़ियां जादा फेमस न जां जिं'दी बड़ी जादा डिमांड ऐ जां फिर जेह्कियां साढ़ी इकोनॉमी बिच बी थोह्ड़ा बहोता कंट्रीब्यूट करदियां ते ओह्दे बिच मतलब सारियां क्रॉप्स जि'यां चावल होइये गन्ना होइया जां फिर रूई होई जां कनक होई फिर मक्की होई जां कुछ दालीं होइयां फ्रूट्स बी हैन होर बाकी इ'यै साढ़े उधमपुर जिले बिच तम्बाकू बी लांदे कुदै कुदै मतलब इ'न्ना जादा निं वट् लांदे होर सब्जियां ते लांदे गै लांदे एह् सारियां साढ़ियां उ'त्थें दियां क्रॉप्स न जेह्कियां फेमस बी आखी सकने आं होर इकोनॉमी बिच बी बड़ा जादा इं'दा सैह्जोग ऐ ठीक ऐ ओह्दे शा बाद च कि डिमांड डिमांड जेह्की ऐ दिक्खो जेह्की साढ़ी रोजी रुट्टी ऐ ओह् मेक्सिमम साढ़ी केह् ऐ बहोत सारियां चीजां जरूरी न ओह्दे आस्तै दालीं बी चाही दियां ओह्दे आस्तै चावल बी चाहिदे ओह्दे आस्तै आटा बी चाहिदा गेहूं बी चाहिदी सब कुछ चाहिदा सारें शा जादा अस मन्नी सकने आं कि चावल गेहूं होर मक्की क्योंकि उधमपुर अगर चनैह्नी आह्ली साइड जाओ उत्त इलाके च केह् ऐ कि ओह्दे च मक्की साग ते ढोड्डा बड़ा चलदा ते ढोड्डा सारें ई पता ऐ कि ढोड्डा जेह्का ओह् मक्की दा गै बनदा ते मक्की उ'त्थें बड़ी जादा डिमांड बिच ऐ होर अपनी अपनी बक्खरी बक्खरी जगहें ई बक्खरी बक्खरी अपनी अपनी स्पेशलिटी बी ऐ होर कन्नै जे जे पसंद ऐ उ'ऐ उ'ऐ बनदा बी ऐ होर मौसम दे स्हाब कन्नै बी बनदा हून गल्ल औंदी कि साढ़ी जेह्ड़ियां क्रॉप्स कैलूं कैलूं रहाने हून जि'यां बरसांत औंदी जेल्लै ते उसलै अस केह् करने चावल रहानें उसी अस उत्थें दी भाशा कन्नै अस मूंजी बी आखी सकने होर उसी रूह्नी बी आखी सकने उ'त्थें अस ओह् रहाने फिर अस कुक्कड़ियां बी रहाने होर फिर ओह्दे बाद जि'यां कि साढ़े उ'त्थें बारिश होनी चाहिदी होर बारिश होंदी जेल्लै मतलब साढ़े जेह्के खेत होंदे ओह्दे बिच बत्तर औंदा जेल्लै ते ओह्दे शा बाद च अस उ'त्थें कुक्कड़ियां कनक बगैरा टाइम टू टाइम अस रहांदे रौह्ने होर फिर ओह्दे शा बाद च भी एह् जेल्लै पकदे फिर ओह्दे बाद इं'दी बाड्डी बी कीती जंदी फिर ओह्दे शा बाद च खल गाह्ने अस फिर एह् तेआर होंदे होर फिर ओह्दे शा बाद च कुछ टैम तक्कर अस इ'नें गी अपने घर रक्खने होर ओह्दे शा बाद च अस इ'नें ई मार्किट च जां कुदै बी उत्थें अग्गें पिच्छें जि'त्थें बी जरूरत होऐ उ'त्थें बेचने होर दालीं दा बी सेम प्रोसेस ऐ दालीं बी अस पैह्लें अस रहाने होर उ'त्थें दियां जेह्कियां बड़ी अच्छी अच्छी दालीं जि'यां सोयाबीन दाल होई जां फिर ओह्दे बाद च फिर राजमांह् दी दाल होई मांह् दाल होई एह् सारियां दालीं बी अस उ'त्थें रहाने होर गन्ना जेह्का ऐ ते जि'यां कि सारें ई पता ऐ गन्ना छे म्हीनें कम से कम लैंदा पकने आस्तै ते ओह्दियां इक खेत्ती जां दो खेत्तियां अस पूरे साल दियां करने

होर फिर ओह् केह् करदे कि जेह्कियां थोह्ड़ी बहोतियां निक्कियां निक्कियां मार्किट्स न साढ़े उत्थें उत्थें आइयै इ'नें गी बेचदे जेह्की बी उं'दी कमाई होंदी एह् सारी साढ़ी इकोनॉमी बिच गै कंट्रीब्यूट करदी क्योंकि इ'यै उंदी रोजी रुट्टी बनदी जेह्की जिं'दे कोल कोई कम्म निं ऐ क्योंकि साढ़े बहोत सारे उत्थें दे लोग न होर बहोत अच्छी खासियत बी ऐ उं'दी कि उ'त्थें ओह् जेल्लै एह् सारी अपनी फसल फसल रहांदे ओह्दे बाद जेल्लै फसल पकदी ते फिर उ'त्थें गै अपने लोकल च बेचदे कुछ बाह्र बी जंदी हून जि'यां आटे दी अस एग्जेम्पल लेई सकने जि'यां कनक साढ़ी उ'त्थें होंदी फिर ओह्दे शा बाद च अस उसी मशीन पर लेने जो बी ऐ फिर उत्थें अस ओह्दा आटा बनाने होर फिर कुछ अपनी फैमली दा गुजारा बी ओह्दे नै गै करदे होर कुछ ऐसी जेह्की साढ़े कोला एक्सट्रा होंदी उसी अस बेचने बी हैन होर एह् बड़ी अच्छी स्पेशलिटी ऐ कि उत्थें साढ़े एह् सारियां क्रॉप्स लगदियां कुछ होर बी क्रॉप्स हैन एह् क्रॉप्स बी हैन जेह्कियां साढ़ी इकोनॉमी बिच कंट्रीब्यूट करदियां ओह्दे शा बाद आइयां सेआलै दियां क्रॉप्स न जि'यां जेल्लै बड़ी जादा ठंड पौंदी उसलै बी अस कुछ क्रॉप्स रहाने जि'यां कनक साढ़ी ऐ जेह्की ओह् उसलै दी क्रॉप ऐ क्योंकि इसी इ'न्ना जादा टेम्परेचर निं चाहिदा होंदा होर एह् होंदी ठंडा ठंडा मौसम च ठंडे टेम्परेचर च गै एह् लगदी होर ओह्दा हा बाद च जि'यां गर्मी औंदी ते उसलै अस इ'नें ई इंदी बाड्ढी बगैरा करियै होर इसी अस जि'न्नी साढ़े आस्तै चाहिदी उ'न्नी अपने आस्तै रक्खने होर बाकी अस इकोनॉमी गी बी दि'न्ने लोकें बी बड़ा जादा एह्दे नै मदद करने ओह्दा बाद च थोह्ड़ा टाइम पीरियड बचदा कोई दो म्हीनें बचदे जेह्के कि साढ़े गर्मियें च कोई फरवरी मार्च शा बाद च जेह्के होंदे जून तक ओह्दे बिच अस कुछ फ्रूट्स दी खेत्ती करने जि'यां साढ़े उ'त्थें दोआना बी होई जंदा जां होर फ्रूट्स बी बड़े सारे फ्रूट्स आड़ू होंदे जे बी फ्रूट्स हैन ओह् बी किश अपने अपने मतलब ऋतु दे स्हाबै नै लगदे कुछ जेह्के अस उसलै लान्ने जि'यां खीरा होइया साढ़े उसी देसी स्हाबै नै ककड़ी आखदे ओह् उत्थें होई जंदी ते उसी बी अस रहाने फिर उसी बी अस बेचने उसी बी इकोनॉमी बिच ओह् बी कंट्रीब्यूट करदी होर कुछ अपने खाने आस्तै बी लान्ने सो थैंक यू